ہاتھ سے سلے ہوئے کپڑے شخص کے جسم کے ناپ کے مطابق بنائے جاتے ہیں اس لیے ان کا فٹنگ بہتر ہوتا ہے گراہك اپنے پسند کے کپڑے رنگ کڑھائی اور اسٹائل کا چناؤ خود کرتا ہے اسی لیے ان میں زیادہ الگ پہچان ہوتی ہیں کپڑے سلائی اور کاریگری کا معیار خود چنا جا سکتا ہے جس سے یہ زیادہ عمدہ ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ روایتی لابسہ کو ترجیح دیتے ہیں جو اکثر ہاتھ سے سلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ریڈیمیٹ کپڑے ہر شخص کے ناپ پر ٹھیک نہیں بیٹھتے ان میں فیشن ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر اسٹائل ہر شخص کو سوٹ کرے ہاتھ سے سلوائے ہوئے کپڑوں میں شخص اپنی پسند کے مطابق تبدیلی کروا سکتا ہے خاص موقعوں جیسے شادی عید یا تہواروں پر لوگ زیادہ تر ہاتھ سے سلے کپڑے ہی پہننا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا لباس خاص لگے